में जेह्की में अपनी कपड़े सीने दी इक्क नेही दुकान ऐ उत्थै में कपड़े सीन्नी ते उत्थै मेरे कश बड़े कस्टमर औंदे न ते में केह् आखदे रंग बिरंगे कपड़े सीन्नी आं जिस स्हाबै दे कस्टमर आखदे ते जिस स्हाबै दे सूट सीआं ते में सलवार कमीज बी सीन्नी आं ते ब्लाऊज कमीज सबकिश सीन्नी केह् आखदे जिस स्हाबै दे सीने गी देगे सूट जेह्का सिआना होंदा मेरे कश औंदे ते सिआंदे ते जेह्का में इक्क सूटै दा जेह्का तिन सौ रपेआ आई गेआ कुसै कोला तीन सौ लैन्नी ते लाईनिंग आह्ला सूट ते ओह्दा पंज सौ लैन्नी आं ते पटियाला सूट होइया जां सिंपल सूट होइया नुहाड़ा तिन सौ रपेआ सेआई रक्खी दी ते शैल कपड़े सीन्नी आं जेह्के लोकें गी पसंद औंदे ते ओह् जेह्के नमें नमें डिजाईन दे कपड़े लेइयै औंदे ते भी ओह् मेरे कश ते मेरे कशा ते सेआंदे ते हैन ते मेरे कश होर नमें डिजाईन दे सीन्नी आं ते जिस स्हाबै दे उनेंगी चाहिदे होंदे ते में उस स्हाबै दे उनेंगी सी दिन्नी आं ते में कपड़ें दी दुकान खोह्ली दी अपने ग्राएं ते इत्थें दी जनानियां ते सारे लोक जेह्ड़े कपड़े मेरे कशा सेआनें गी औंदे जेह्के उनेंगी पसंद बी औंदे